आसामाव गेलेनायनि सोमोन्दै होनना बुङोब्लाथ' गोबां गेले खेला दङ बेफोर जेरै खाबादि भलिबल फुटबल बायदि बायदि खेला ओरैनोथ' खेलाबो गेलेफेरा बेफोरबायदि खेलानि सोमोन्दैबो आङो बारा मिथिया माबायदि माबायदि गेलेनाय जायो खिन्थु आङो खेला नायनानै मोजां मोनो फुटबल भलिबल नायनानै मोजां मोनो जोंनि बेफोबायदि गामियावबो बादायलायनाय जायो फिसा फिसा जोंनि बेफोर एरियायावथ' बांद्राय बेबायदि गेदेर गेदेर बादायलायनाय जाया ओरैनो फिसा जोंनि गामिसो गुबुन मोनसे दाबसे गामिनि जों बादायलायनाय जायो ओरैनो फैसाफोरनि आरो बेदरफोरनिबो बादायलायनाय जायो जोङो बेफोराव नाहैयो नायहैनानै इन्टारेस्ट मोनो ओमफ्राय गोबां गोबां गामिनिबो नायनो फैयो आरो जोंबो नायहैनो थाङो जोंथ' बेफोरबायदि गेलेबो फेराखै नालाय बांद्राय मिथियाबो जोंनि बर' आइजोफोराथ' बेफोरबायदि बारा खेला दुला गेलेनायाव बारा इन्टारेस्ट गैखाया गोदोनि बायदिसो जेनेबा संनाय जानाय लोंनाय बेफोरजोंनो थायो दाना बांद्राय बेफोरबायदि गेलेनाय जाया